असांखे रोटी ठाहिण जो शौक़ु किथां पैदा थियो असांजी मम्मी जन रोटी ठाहींदियूं हुयूं पहिरियों असां वटि लकड़ियुनि ते रोटी ठवंदी हुई चुल्हि में उहे रोटी ठाहींदा हुआ त असां उन खे ॾिसंदा हुयासीं त कीअं थियूं ठाहिनि फुलको कीअं थियूं पचाइनि भाॼियूं सब्जियूं कीअं थियूं ठाहिनि उन खां पोइ असां खाईंदा हुआसीं त ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई ॾाढी स्वादिष्ट रोटी ठहंदी हुई असां ॾिसंदा हुआसीं कि भई उहे खाई खाई असांखे लॻंदो हो कि असां बि कुझु सिखूं असां बि पंहिंजे लाइ ठाहियूं ऐं खायूं ऐं बिल ॿियनि खे खारायूं उन खां पोइ असांजी भाभी असांजी भाॼाई बि ठाहींदी हुई उन खां बि ॾिसंदा हुआसीं उहे कोयलनि ते रोटी ठाहींदी हुई कॾहिं आलू तरे कॾहिं टमाटो तरे कॾहिं बीह ठाहे कॾहिं बीह रस में ठाहे ॿियूं सब्जियूं खोड़ ठाहींदी हुयूं उहे स्वादिष्ट लॻंदियूं हुयूं खाइण में त पंहिंजो बि मनु लॻंदो हुओ की हीअं असां बि ठाहे करे असां बि खायूं प्लस परिवार वारनि खे बि खारायूं ऐं उन्हनि खे बि सुठे असांजो सवादु हथ जो सुठो सुठो लॻे प्लस कोइ आहियो वियो अतिथि बि हूंदो हुओ असां वटि जेको ईंदो हुओ हुन जे लाइ बि असां कंदा हुआसीं कोशिश की भई उहो बि असांजे हथ जी रोटी ठहियलु खाइनि ऐं असांजी तारीफ़ कनि ऐं त असांखे खुशी थींदी हुई हिन खां पोइ असां ॾाढो कोशिश कई की भाई असां सिखूं पो असां धीरे धीरे असां बि ठाहिणु लॻासीं केॾीमहिल टमाटो तरिया तरे करे खाधोसी प्लस अटा आलू तरे खाधासीं पिण बीहन जी भाॼी ठाहींदा हुआसीं रस में ॾाढी सुठी लॻंदी हुई पंहिंजे हथ ई त हथारूं सुठी लॻंदी हुई की भई असां ॿियनि खे बि खाराईंदासीं पोइ हुननि जी तारीफ़ ॿुधी करे असांखे ख़ुशी थींदी हुई की भई असांजे हथ जी रोटी बि सुठी ठहेव थी असां हुन खां पोइ ॾाढो कुझु सिखियासीं तीवण मछियूं धीरे धीरे करणु लॻासीं उन्हनि में बि सवादु अचणु लॻो त तारीफ़ कंदा हुआ घर वारा की भई हा हा हे त सुठी रोटी थो ठाहे असां हिन करे लॻंदो हुओ की भई असांजी रोटी हथ जी खायूं था त असांखे ख़ुशी थींदी हुई की भाई असांजी तारीफ़ था कनि अतिथि बि तारीफ था कनि त ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआसीं की भाई असांजे हथ जी रोटी ॾाढी सुठी थी ठहे ऐं असां हिन करे सभिनि खे प्रेम सां प्यार सां उन्हनि खे रोटी परोसींदासीं खाइनि ऐं असां तारीफ़ ॿुधण जी ॿुधंदा हुआसीं त पाण खे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ उन खां पोइ ॾुधु पंहिंजे हथनि सां ठाहे करे सभिनि खे पीआरींदा हुआसीं त ॾाढो ख़ुशी थींदी हुई परिवार में सभु तारीफ़ कंदा हुआ की भई इहे त सुठा आहिनि ॿार असांजा पंहिंजो पाण रोटीथा ठाहिनि असांखे बि था खाराइनि कॾहिं असां न हूंदासीं थकियलु टुटियलु त पंहिंजे माता पिता जीअं चवंदा हुआ तीअं कंदा हुआसीं माता ए हथ ई रोटी बि ॾाढी असाजी सुठी थींदी उन जे द्वारा ई असां सभु कुझु सिखियासीं